फाटल्या वर्सा मैनापी घसघश्यार गेल्लो तो हायक एकल्यान आयोजीत केल्लो आनी पणजेच्यान आनी मडगांवच्यान बस भरून तरणाटे जाणटे अशे लोक गेल्ले आमी बरेच चलून गेले उपरांत

घसघश्याचेर देंवपाक एक खडपाळ अशी वाट लागली सगलींच खडपां म्हणजे सोंपणां नाशिल्लीं पांय जतनायेन घालचो पडटालो एक एका पांवड्यार अशें जालें की हांव एक पावल हांवें एक पावल फुडें घालें म्हणजे एक पांवडो चुकलो आनी हांव थंय पडलों आनी घुंवलों आनी म्हजे पांय सामकें सकयल पावले हुमकळटाले पांय आनी हातांनी हांवें एका फातराक घट्ट धरून रावलो इतल्यान हांव पडलां म्हूण कळटकच म्हज्या फाटल्यान चलतले जायते जाण धांवत आयले आनी तांणी म्हज्या हाताक हातांक दोनी हातांक घट धरले ताचे पयलीं एक बायल येवन तिणे म्हज्या हातांक घट धरिल्लें पांयांक लावपाक म्हाका कांय मेळना जालें आदार कसलोच नाशिल्लो पांय हुमकळटाले अखेरेक एक पांय कसो तरी वयर काडलो आनी तांणी दोगांयनी म्हाका हातान धरून वयर ओडलो त्या दिसा दोन कडेन मातशें झरकटलें पूण हांव साल्वार जालों